चुनाव जे दौरान कोई मूं कोई बि तरह जी मुश्किल जो सामिनो न करिणो पवंदो आहे क्योकि चुनाव जॾहिं थियणा हूंदा आहिनि त बि महीनो पंद्रहां ॾींहं पंद्रहां वीह ॾींहं पहिली पर्चीअ अची वेंदियूं आहिनि पर्ची अची वेंदियूं आहिनि हू संख्या सभु कुझु उन्हीअ में नोटेड हूंदो आहे काथे तव्हांखे वोट ॾियणो आहे उहो सभु नोटेड हूंदो आहे वञी करे उहो बूत पंहिंजो उते वञी करे पंहिंजो बसि पर्चियूं ॾियो पंहिंजो बूत संख्या ॾिसो और काथे लाइन लॻियल आहे त लाइन में लॻो और काथे लाइन न आहे कॾहिं कॾहिं इज़ी बि थी वेंदो आहे ज्यादा लाइन न हूंदी आहे कॾहिं तॾहिं लाइन हूंदी आहे थोरो वेट करिणो पवंदो आहे बाक़ी अहिड़ी कोई समस्या न आहे कमु हुनजो सुचारू रूप सां हले थो और अहिड़ी कोई दिक़त न आहे हुन लाइ और सरकार पंहिंजे हिसाब सां सही तरीक़े सां कमु कराईंदी आहे हिनजो चुनाव जो और सभु व्यवस्था आहे सभु वॉलेंटियर लॻियल हूंदा आहिनि उन्हीअ में सेवा वारा माण्हू सभु हूंदा आहिनि कोई तरह जी कोई दिक़त नाहे सभु सपॉट कंदा आहिनि हर तरीक़े जो और कोई परेशानी न थींदी आहे